हैलो हैलो आं अंऊ उऐ बोल्ला ना आहो राम जी होर किन्ने तगर लैना ऐ कमरे किन्ने तुंदे घरै दे ले चार लक्ख रपेआ होइया तुंदा चार लक्ख रपेआ चार लक्ख रपेआ आं जी आं जी ओह् असें दंऊ कमरें च कीती म्हाराज उत्थें असें ढाई लक्ख रपेआ लैता तुंदे कोला फिर बी असें पंजाह् ज्हार रपेआ छड्डी ओड़ेआ आं जी

चार लक्ख अस्सीं ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ

केह् अद्धे घैंटे च कम्पलीट करी ओड़नी असें